दाख्लिसो थिन सारिमास सो सिगां फ्लिफखारआव फन बिहरनानै लानाय जादोंमोन आरो अरदार खालामनायाबो सिमुदयैनो माबा जादोंमोन आरो देलिबारि फ्रसेसआबो सिमुदैनो माबा जादोंमोन आरो आरो आं जे जायगायाव थायोमोन क'क्राझारआव बेहाय सि अ दि निबो अफसन दंमोन स'

इजि फ्रसेसयैनो फनफोरखौ जेन'बा बिहरनो हायो बिदिनो फनल' नङा जिखुनु फ्रदाकफोर बिहरनो थाखाय इजि आरो ना